बिहारके आबादी बहुत ज्यादा छै यहाँ कर आबादीके कारण यहाँके संस्कृति भी जगह जगहपर भिन्न भिन्न पाइलऽ जाइ छै जइसेकि अगर कहै कि एक स्थानपर जे छै पूर्णिया छै वहाँकर संस्कृति फिर आगे जाके सहरसा वहाँकर संस्कृतिमे बहुत ज्यादा बदलाव देखैके मिलै छै एकर कारण हुअऽ सकै छै भाषा आधारित धर्मके आधारपर त्योहारके आधारपर हम एकर संस्कृतिमे विविधता देखैके मिलै छै जइसेकि त्योहारके बारेमे मानलऽ जाइ तऽ बिहारमे होली दिवाली दुर्गापूजा ई सबके अलग अलग क्षेत्रमे अलग अलग तरीकासँ मनैलऽ जाइ छै जेकि बहुत ज्यादा फेमस होइ छै ओ अपन अपन जगहके अपन अपन वैल्यू कहल जाइ छै भाषाके क्षेत्रमे भी थोड़ा थोड़ा बदलाव देखैके मिलै छै जइसेकि पटनाके भाषा एक अलग ही भाषा छै जे अपना आपमे सबसँ अलग दर्शाबै छै ओकर बाद अगर कहल जाइ तऽ पूर्णियाके भाषा एक अलग ही छै यहाँकर संस्कृति अपने आपमे सबसँ ज्यादा प्रसिद्ध छै बिहारके संस्कृति आओर ओकर आबादीके बारेमे आँकनाइ मोसकिल छै काहेकि यहाँके आबादी पूरा भारतमे सबसँ ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर बात करबै तऽ ओ बिहारमे ही छै बिहारमे संस्कृतिके लेकर लोक बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रहै छै ओ अपन संस्कृतिके सबसँ ज्यादा अव्वल दर्जा मानल जाइ छै जइसेकि बिहारमे छठ पूजा छठ पूजा एक बिहारके संस्कृतिके दर्शाबैके लिए सिर्फ एक नाम ही काफी छै छठ पूजा बिहारमे छठ पूजाके बहुत ज्यादा दर्जा देलऽ गेल छै छठ पूजाके पर्वमे हर एक हिन्दू धर्मके व्यक्ति अपना योगदान दै छै ओ धर्ममे सम्मिलित होइ छै सबसँ ज्यादा बड़ा पर्वके रूपमे छठ पूजाके मानल जाइ छै छठ पूजा जे छै ने बिहारके संस्कृतिके चार चाँद लगा दै छै अगर अहाँ कहल जाइ तऽ छठ पूजासँ ही बिहारके लोक एक अलग छवि लोकके सामनेमे प्रदर्शित करै छै जे कि त्योहारके लिए मानल जाइ छै क्षेत्रके आधारित अगर बोलल जाइ तऽ बिहारमे मधुबनी होलै वहाँकर क्षेत्र अलग होइ छै संस्कृतिके तौर पर भी मधुबनी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध छै यहाँ बिहारमे सबसँ ज्यादा प्रसिद्ध अगर बोलल जाइ चित्रकलाके सम्बन्धमे तऽ मधुबनीके पेन्टिङ्गके मानल जाइ छै इस तरह हर जगह बिहारके संस्कृतिके दर्शाबैके लिए छठ पूजा एक अलग ही अपने आपमे पूरा बिहारमे प्रदर्शित करै छै